शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जैसे ब्लैकबोर्ड चाक डस्टर और पुस्तक छड़ी आदि आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है स्कूल में टीचर हमेशा पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो शांत वातावरण देखता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा ध्यान में रखता है कि बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं अथवा नहीं बच्चे स्कूल में प्राॅपर आ रहें हैं या नही उन्हें पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो पुस्तक पुस्तकीय ज्ञान देना पड़ता है बच्चों को बच्चे हमेशा टीचरों को पढ़ाने के विषय में बहुत ध्यान दे देता है कौन सी चीज़ें नहीं है स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें नहीं है जैसे कि प्रापर व्यवस्थित सब ढंग से चीज़ें नहीं हैं और बच्चे शिक्षकों को स्कूल में हमेशा पढ़ाने के लिए पुस्तक पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ ब्लैकबोर्ड पर हमेशा ऐसी चीज़ों ऐसी सरल विधियों के बारे में बताना पड़ता है ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें